میں اپنے ثقافتی میں حلوہ بریانی قورمہ نہاری بہت سی دشے ایسے تیار کی ہے جو بہت لذیذ اور ذائقے دار ہوتے ہیں اگر بات کی جائے ثقافت کے علاوہ تو میں نے بہت سے ایسے بھی ڈشے تیار کی ہیں جیسے کہ امریکہ میں چائنیز میں اور سعودیہ عربیہ میں بہت سے ڈشیں میں نے وہاں بھی تیار کی ہے سانبر اڈلی وغیرہ ساؤتھ کوریا میں میں نے بہت سے ایسے ڈشے تیار کی ہے جو کھانے میں لذیذ ذائقہ دار مزیدار ہوتی ہیں اور میں نے چائنیز میں چومین پیزہ اور بھی دیگر چیز تیار کی ہے سینڈوچ میں نے ساؤتھ کوریا میں میں نے بنایا ہے اور بھی دیگر چیزیں میں نے طرح طرح کے پکوان کی ہے باہر ملکوں میں اور جس کو کھانے میں بہت ہی لذیذ اور ذائقہ دار مزیدار ہوتے ہیں اگر بات کی جائے سانبر کی تو اس کو بنانے کے طریقے الگ ہیں اگر بات کی جائے چومین کی تو اس کے بنانے کے طریقے الگ ہیں لیکن ذائقہ الگ الگ ہوتے ہیں اور جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہوتے ہیں